मां पॉज़िटिव में हिकु प्रॉडक्ट घुरायो हुओ जेको हुन ई मुंहिंजी बुक हुई फिज़िक्स वाला जी हिकु टैक्स्टबूक हुई जेकी मां घुराई हुई हुतां खां ऐं हुन में मां जेकी बुक घुराई उई उहो मूंखे पहिरीं त जाम घटि अघ में पई डिस्काउंट में पई ऐं ॿियो त जॾहिं मां घुराई मूंखे चवनि पया भई तव्हांखे सत ॾींहनि में ईंदी बुक त मां चयो ठीकु आहे हाणे सत ॾींहं त सत ॾींहं पर चारि ॾींहनि में बुक अची वई ऐं ॿियो त मां बुक जो देखो कंडीशन उहे बि सुठी कंडीशन में आई ऐं जेकी बुक मूंखे खपंदी हुई एक्ज़ैकट उहा ई बुक आई ऐं जेकी बुक आ्हे न पेज बि जाम सुठा निकिता हुन जो पुठो बि सुठो निकितो ऐं बुक जे अंदर मुखे गॾ में गॾु हिकु पैन बि आई आहे जेकी फीज़िक्स वालाह वारनि जी पैन आ त मांखे इहो प्रॉडक्ट वठी करे जाम ख़ुशी थिए थी